اور سر اقبال پبلک اسکول ہے فاطمہ کانوینٹنٹ اسکول ہے نیشنل پبلک اسکول ہے اسکالر پبلک اسکول ہے امرت پبلک اسکول ہے اور لٹل فلوور ہے سن سن بیم ہے یہ سارے ہمارے علاقے کے مشہور اسکول ہیں جہاں پہ تعلیم بہت ہی اچھی دی جاتی ہے اس کے لیے ہمیں بڑے شہروں یا اسکول بڑے شہر کے اسکول کو اسکولوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہاں بھی بہت اچھی اور اعلیٰ درجے کی پڑھائی ہوتی ہیں اور ہر چیز دینی اور عصری دونوں تعلیم دی جاتی ہیں